ویسے تو شادیوں میں لڑکی کو گفٹ ملتے ہیں کیونکہ لڑکی کی سلامی ہوتی ہے لیکن دولہن کی جو فرینڈس اور سسٹر ہوتے ہیں وہ دولہن کو گفٹ دیتی ہیں اور گفٹ میں کئی طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں جیسے کی رنگ کلاتھس نوز پن سینڈل ایئر رنگ پرس فلاورس پوٹ سینری اس طرح کی گفٹ دیے جاتے ہیں اور اپنی اپنی پسند ہوتی ہے اور شادی کے بعد ولیمے میں دولہن کو گفٹ دیے جاتے ہیں طرح طرح کی گفٹ ملتے ہیں اور جب ہمارے یہاں شادی ہوئی تھی تو ہم نے دولہن کو ہینڈ میڈ سینری دی تھی جو کہ انہیں بہت اچھی لگی تھیں اور کچھ لوگ تو پرفیوم بھی گفٹ کرتے ہیں یہ گفٹ زیادہ تر باہر کے دیشوں میں چلتے ہیں